बोलऽ बोलऽ ने हे हूँ राशन पानि सब किछु दालि चाबल आलू पिआज हरदी मिरचाइ नमक दालिके बीस टका पौआ आलू छै बीस टका तेल एक सए बीस रुपआ किलो पिआज तीस टका चैआलिस टका हँ बाइस रुपआ के पचास ग्राम चौआलिस के सए ग्राम आ ओ महगे आबै छै ओतऽसँ तऽ एत्तऽ थोड़े सस्ता होयतै सस्ता ओत्तै होयतै तबे ने एतऽ सस्ता हँ नहि होयतै अखनी कथी लेबै तू हू साढ़े आठ सए रुपआ बोरा पचीस किलो बला मँसूरी पलकके ई से बेसी छै मँसूरीके कम छै पूजेके तू चाबल खाइ छऽ से नहि सरजी खेती करैबला आदमी सब अपना घरेमे बनबै छलियै हँ तोरा आर कऽ खेत होतो ने दोकानमे तऽ महङ्गा पड़बे करतै अपना घटै छै की घटै नहि छै तऽ गृहस्थोके घटै छै हँ हँ तब घटै नहि तऽ सब चीज घटि जाइ छै केतनो अपना रहै छै ने तैयो जरूरी लागिए जाइ छै हूँ ई हर दोकान बला कऽ ओतऽ सब पता रहै छै

उँ हूँ गेहुँम चाबल घरे से निकलि जाइ छै ने हूँ अबरी केतना मूङ्ग भेलो